महाराष्ट्र में लोनावला ऐं खंडाला घुमण लाइ जाम सुठियूं जॻहियूं आहिनि उते झरना पहाड़ ऐं कुदरती नज़ारा ॾिसणु लाइक़ु आहिनि उते माण्हू सुबूह जो पहाड़नि ते ट्रैकिंग करणु वेंदा आहिनि उनखां सवाए महाब्लेश्वर में हिकु सुठो ऐं मशहूरु पहाड़ी घुमण जी जॻहि आहे हुते इस्कूल जा ॿार ऐं कॉलेज जा ॿार सभइ मिली करे ट्रैकिंग करणु वेंदा आहिनि ऐं पिकनिक पिणु मल्हाइणु वेंदा आहिनि ऐं उते जां सुठा सुठा होटल पिणु आहिनि उते वञी हिकु ॿ ॾींहं रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजियूं ख़ुशियूं मल्हाए ईंदा आहिनि मशहूरु पहाड़ी घुमणु जी जॻहि आहे महाब्लेश्वर में वीना दंड मैक्रो बाग़ु ऐं पंचगनी घुमणु ऐं ॾिसणु लाइक़ु आहिनि महाब्लेश्वर में स्ट्रॉबेरी ऐं माखी मशहूरु आहे उतां उहे माण्हू शयूं ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घर में खाईंदा आहिनि ऐं उते जीअं जाम सुठियूं ऐं वणंदड़ शयूं आहिनि ऐं मशहूरु शयूं आहिनि